دیہی کمیٹیوں میں کھیل کھیلنے کے ذریعے افراد بہت ساری مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ دیہات وغیرہ میں فٹ انڈیا کیمپین نے بھارت ہندوستان کے انہیں سودیسی کھیلوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں کبڈی ہو گیا کشتی ہو گیا اکھاڑا کھوکھو اور کئی اور سے دیگر کھیل شامل ہیں اپنے دیش کی مٹی سے اس جڑے ان دیسی کھیلوں کے بارے میں ہندوستان مختلف طریقوں کا دیس ہے جسے جتنے سمودائے الگ الگ سمودائے کے رہتی ہے اتنی ہی بولیاں بولی جاتی ہیں اور اتنے بھی ہی کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں ہندوستان کی تاریخ بے حد نمائندگی کے تحت رہا ہے جس میں سائنس اور کھیل کو ایک الگ ہی ترقی ملی ہے ہندوستان کے لوگوں نے فٹ رہنے کے لیے پورے دیس میں فٹ انڈیا موومنٹ کو بھی چلایا تھا جس کے تحت لوگوں کو فٹنس کے کے لیے جاگرک کرنا تھا اسی طرح سے دیہی کھیلوں کے لیے دیہات وغیرہ میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے افراد کی مہارتیں کبڈی ہو گئی کشتی ہو گئی اور بھی کئی سارے مختلف کھیل ہو گئے ہو جاتے ہیں کشتی اکھاڑا کشتی یا پہلوانی کے بارے میں سنا ہوگا اس کھیل میں مٹی کے اکھاڑے کو کھیلا جاتا ہے ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اپنے دیہی کھیل چار سو بیسی پرانے اس کشتی اکھاڑے کا ذکر ہندوستان کے مہان ہندوستان کے بڑے عظیم ایک گرنتھ ہے ہندو لوگوں کا جسے مہا بھارت میں بھی ملتا ہے اکھاڑا کشتی جب تک ایک پہلوان ہار نہیں جاتا تب تک مقابلہ چلتا رہتا ہے اور یہ فریسٹل کشتی سے بالکل الگ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کھیل کے تانتا کھیل ہوتا ہے کلیڑی پٹو کھیل ہوتا ہے اور کھوکھو ہوتا ہے رسہ کشی ہوتا ہے اس میں جس میں رسہ کو کودا جاتا ہے اس کے علاوہ بھالا پھینک کھیل بھی ہو اس سب میں آتا ہے تو یہ سب دیہی کھیلوں کے ذریعے ہندوستان کی عوام دیہی کمیونٹی میں افراد مہارتیں حاصل کر سکتی ہیں